ہیلو آپ ہوٹل مینیجر صاحب ہیں کیا آپ کے یہاں ہوٹل کا یہ روم خالی بھی ہے ہم کو ہم کو اے سی اے سی چاہیے اور ایک کامن روم چاہیے اور آپ کے یہاں اے سی روم چاہیے آپ ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ کے یہاں کیا کیا چیز کا سویدھا ہے ہوں

اچھا اچھا یہ بات اچھا اچھا یہ بتائیے کہ اسٹیشن سے آپ کے ہوٹل کی دوری کتنی ہوگی اچھا اور اچھا وہاں سے جانے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی دشواری بھی نہیں ہے کسی بھی گاڑی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں ہم اچھا یہ جو ہے رستے میں جو ہے کوئی خطرہ تو نہیں ہے گڈھا وڈھا یہ وہ چور سپٹ تو یہ جو نہیں ہوتا ہے ہوں اچھا ٹھیک وہاں پرساسن کا ویوستھا ہے اچھا ٹھیک اچھا اچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے روم کا رینٹ کیا کیا ہے

کیا آپ کے یہاں پیمنٹ کرنے کا روم بھاڑے کا کیا سسٹم ہے پی ٹی ایم سے یا بینک ڈرافٹ سے یا یہ یہ اچھا وہاں آپ کے اس میں بیٹر بھی ہے کھانے وانے کا بھی انتظام ہوتا ہے کیا نان یہ ہے نان ویج ہے جی

کیا کھانا باہر سے بنا کے آتا ہے یا ہوٹل ہی میں بنایا جاتا ہے تھینک یو ٹھیک ہے